किसान अपने पालतू पशुओं को चिकित्सकों के माध्यम से भी जान सकता है कि इन पशुओं में क्या बदलाव आ रहा है और वो अगर हिंसक हो रहे हैं तो उसके हिंसक होने का क्या कारण है समान्यत जो पशु होते हैं वो ज़्यादातर हिंसक या उनमें कुछ बदलाव इसलिए आते हैं कि हम उनको एक ही जगह बांध के रखते हैं और एक वहाँ का तापमान या मौसम

उनमें भी बहुत बदलाव आते हैं और जैसे भी कि आज कल एक छोटी छोटी जगहों पर हम देखते हैं कि किसानों ने ये टीन शैड के अंदर अपने गाय भैंस और भेड़ बकरी इत्यादि को वो बांधे रहते हैं उनको बाहर बहुत ही कम घूमाने ले जाते हैं और बाहर की जो घास और चारा है वो नहीं खिला पाते क्योंकि बाहर इतने खुले मैदान नहीं होते इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और पशु पालन विभाग से वो संपर्क करके उनकी जाँच इत्यादि कराके उनसे राय लेकर अपने पशुओं को वो ध्यान देकर कर सकते हैं